हा मूं जेका शर्ट वरती शॉपर स्टॉप मां तमामु सुठी निकिती ऐं हुन जो रंग तमामु मूंखे वणियो पीच कलर में हुई तमामु सुठो लॻियो मां पंहिंजे दोस्तनि खे बि चवंदुसि त उतां शर्ट वठो ऐं वॉश खां पोइ बि तमामु सुठी निकती आहे